बर' राव होननानै बुंनाय लोगो लोगो जों जोंनि बिमानि रावखौ बुंनाय जायो आरो रावखौ जोङो मोननै रोखोमै मोनदांनो हायो मोनसेया जाहैबाय खुगानि राव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय लिरनाय राव नाथाय मोनसे हारिहा राव गैयाबा बेहा हारिमुवाबो थांनानै थाया थिख बेबादिनो मोनसे रावनि दारै मोनसे हारिमुखौ सिनायथि होयो राव मोनसे जानांगौब्ला राव मोनसे जानांगौब्ला बिहा गोदो गोदाइनिफ्राय मामोन दा मा बेखौ नागिरनो थाङा नाथाय रावा जाबाय गावनि गोसाेनि साननायखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनानै होनाय गोसोआव मा सानदों बे गोसोनि साननाय हनायखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हानायानो माेनसे राव आरो बे रावखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनाय लोगो लोगो गुबुन सासेया नोंनि बे राव बुंनायखौ मा बुंदों बेखौ खोनासंनानै नोंनि फिननायखौ होगोन आराे बेबादिनो रावनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हारिनि सिनायथिखौबो जोङो गोहोम खोख्लैनो जोंनि हारिनि हारिमुखौबो जों सिनायथिनो होनो हायो जेरै बि रावनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिया मा जायो मा लोङो माबोरै थायो माबोरै समाज बेबस्था दङ बेफोरखौ रावनि गेजेरजों जों फोरमायनानै होनो हायो रावा जोंनि मोनसे गुदि बिथा जाय रावनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर' हारिनि जानाय थानाय लोंनाय जानायनि समाज बेबस्थाखौ जों फोरमायना होनो हायो जाय समाज बेबस्थानि गेजेरजों जों जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनो हायो जेरै बर' हारिया गुबुन हारिफोरनि गाननाय जोमनायनिफ्राय आलादा होननानै जों जाय दख'नाखौ गानो अब्लानाे जों बेखौ मोनदांनो हायो जि बियो बर' हारिनि मानसि जायनि गेजेरजों जोङो बर' रावनि गेजेरजों जोङो नाफाम होननानै बुङोब्ला गुबुन हारिया बेबायदि ओंख्रिखौ जाया बेखौ जों बर' हारिमुवावसो नुनो मोनो बिनिखायनो राव मोनसेया जोंनि बर' राव मोनसे जोंनि बर' हारिनि थांना थानायनि गुबै बिथा राव गैयाब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौबो सिनायथि होनो हाया मानोना जोङो रावखौ मोननै रावनि गेजेरजों फाेरमायनानै दहायनो बुंखादों मोनसेया जाबाय खुगानि राव मोनसेया जाबाय लिरनाय राव जोङो माब्लाबा माब्लाबा माखासे समाव जों गावनि रावखौ लिरा लासैनो जाें गुबुननि सिगाङाव फोरमायना होयो नाथाय जोङो लिरनाय महरावखौ लिरनानै जुदि रावखौ फोरमायोब्ला जों गुबुननि सिगाङावबो रावनि गुबुनि सिगाङावबो लिरनाय रावनि गेजेरजों फोरमायनानै दिन्थिना होनो हायो जे रावा हारिमुखौ सिनायथि होनायाव गोग्गाेमैनो गोहोम खोख्लैयो मानोना रावासो मोनसे हारिनि सिनायथिखौ दिन्थिना होयो रावासो मोनसे हारिनि जानाय लोंनायफोरखौ फोरमायना होयो मानोना रावनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे बिजों जेनेबा लिरनायनि महरखौ मोनो आरो बि लिरनायनि महरजोंनो गुबुननि सिगाङाव फोरमायनानै हारिमुनि बाथ्राफोरखौ जाें बुंनो हायो मानोना रावा मोनसे समाजनि थांना थानायनि बिथाजों बिथाल' नङा बियो हारिखौ फोथांना लाखिनाय जों लोगोसे हारिमुखौबो फोथांना लाखिनायाव समान समान बिहाेमा होदों बा होबोगासिनो दं मानोना राव नङाब्ला जों जोंनि हारिमुनि बाथ्राखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो हाया रावानो गुबुननि सिगाङाव लिरनायनि गेजेरजों फोरमायना होयो रावानो गुबुननि सिगाङाव औ जोंनि समाज बेबस्थानि गासै बाथ्रानि खोथाफोरखौ दिन्थिना होयो जायनि गेजेरजों जोङो आसामनि आनगायैबो खाथि खालायाव थानाय बर' राव रायग्रा जेरै नेपाल बांलादेश भुटान बेफोरबादियाव बर' रावनि सिनायथिजों लोगोसे बे रावा जे बर' राव रायलायग्रा आरो जायफोर आदब आखायजों दानानै गाननाय जोमनाय बेखौ जों बर' हारिनि होननानै मोनदांनो हायो ओंखायनो राव बर' राव बा रावा हारिमुनि मोनसे सिनस्रि हाेननानै आं बुंनो हायो बा जों मिथिनो हायो